جو طلباء دلہی میں مقیم ہیں اور وہ طلباء بیرونی ملک جا کر تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے سب سے بہترین آپشن یہ ہے کہ ان کو اسکالر شپ سے نوازا جائے کیونکہ ایسے بہت سارے طالب علم موجود ہیں جو پڑھنے میں کافی ہونہار ہوشیار اور بہت زیادہ ذہین ہیں لیکن پیسے نہ ہونے کی وجہ سے آمدنی بہتر نہ ہونے کی وجہ سے وہ بیرونی ملک جا کر اپنی تعلیم کو آگے نہیں بڑھا سکتے ہیں اپنی اعلیٰ تعلیم حاصل نہیں کر سکتے ہیں تو اگر ان کو اسکالر شپس دے دے دی جائے تو وہ بآسانی بیرونی ملک جا کر اپنی تعلیم کو مکمل کر سکتے ہیں اپنی تعلیم کو بہتر بنا سکتے ہیں